الرجی کے بارے میں تو میں اتنا کچھ جانتا نہیں ہوں لیکن جتنا بھی مجھے پتہ ہے تو الرجی کا یہ پتہ ہے کہ الرجی کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے کسی کو اسکن کا الرجی ہوتا ہے کسی کا موسمی الرجی ہوتا ہے اور کسی کو کھانے پینے کا الرجی ہوتا ہے اب جیسے کہ موسمی الرجی جو ہوتا ہے وہ ہے کہ موسم چینج ہوتا ہے تو بہت سارے کو سردی زکام یہ سب ہو جاتا ہے سمجھے اور سانس لینے میں بھی دقت ہونے لگتا ہے اب کھانے کے الرجی میں بات کرتے ہیں تو کھانے کی الرجی میں کسی کو کھانے کا الرجی ہوتا ہے کہ وہ چیز اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو اسے الرجی ہوتا ہے تو اور باہر کا سامان کھانے سے بھی اسے الرجی ہو جاتا ہے اور اسکن کا الرجی جو اسکن پہ کھے جو کھجلی اور داد یا پھوڑے پھنسی جو ہو جاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے اب اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے چونکہ اگر کسی کو موسم کا الرجی ہے تو وہ موسم میں اس موسم میں اپنا خیال رکھیں گھر پہ رہیں اور صاف ستھرا کپڑا پہنے اور اپنا خیال اچھے سے رکھے کسی کو اگر کھانے کا الرجی ہے تو وہ اس چیز سے پرہیز کرے کھانے کا جو اس کو الرجی اس سے ہوتا ہے اور اور باہر کا سامان کھانے سے الرجی کا مطلب الرجی جو ہوتا ہے باہر کا سامان نہ كھائے اور تیسا اسکن کا الرجی جو ہے تو وہ کسی کا دوسرے کا تولیہ یوز نہ کرے دوسرے کا صابن یوز نہ کرے یا دوسرے کے استعمال کی ہوئی چی جو چیز ہے تو وہ اس سے استعمال نہ کرے جس سے اسے الرجی سے بچا جا سکتا اور اس کا بیڈ یا چادر استعمال نہ کرے تو وہ اسکن الرجی سے بچا جا سکتا ہے